यात्रा के लिए सबसे अच्छा ऐतिहासिक जगह हम लोग को है ना अभी जो राम मंदिर जो अभी बना है वह बहुत ही अच्छा और शान्ति महसूस होता है क्योंकि बहुत ही धार्मिक और ऐतिहासिक जगह बन गया है राम मंदिर और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं देखने के लिए अच्छा लगता है मन है ना समुद्र जाना भी पसंद है क्योंकि वहाँ भी जो है ना बहुत अच्छा लगता है आनंद आता है दिल्ली चले गए घूमने के लिए लाल किला या ताजमहल चले गए वह सब बहुत ही अच्छा शानदार जगह है घूमने में बहुत ही अच्छा मज़ा आता है बहुत ही अच्छा और पसंद भी है बहुत ही अच्छा यह रिश्तेदार के यहाँ भी जाते हैं तो वहाँ दो दिन चार दिन पाँच दिन बजे के यहाँ भी कहीं भी या लाली बाग में रह गए वहाँ भी जो सो भी बहुत ही अच्छा मज़ेदार आता है रहने में मज़ा आता है कभी वहाँ गए कभी यहाँ गए कभी उनके साथ घूमने गए और उन लोगों के साथ भी जाना ऐतिहासिक जगह से भी कभी प्लान बनाए धार्मिक जगह चलते हैं है ना केदारनाथ हो गए वहाँ देखें बहुत बहुत ही अच्छा शांति बहुत क्या कहें इतना अच्छा शानदार जगह था शांति महसूस हो रहा था जिसका जवाब नहीं है और बहुत ही अच्छा लग रहा था वह सब ऐतिहासिक जगह है जो हमारे पूर्वज के भी लोग भी जाते थे वहाँ रहते हैं रहते थे घूमने भी गए हैं और घूमते हैं कभी केदारनाथ गए कभी वैष्णो माता गए के कभी ऐसे बहुत अमरनाथ यात्रा धार्मिक धार्मिक जगह सब पर जाना में जाना बहुत अच्छा मज़ा आता है बहूत तरह तरह का जंगली पौधा दिखने में नज़र आता है तो पक्षी पक्षी भी देखने को मिलता है जानवर भी शेर बाघ गिद्ध सब देखने को देखने देखते और जब घूमने जाते हैं तो सब रास्ते में दिखते हैं मिलता है देखने को मिलता है और घूमते हैं तो सब जगह पर ऐसे ही मन्दिर वाले जगह पर घूमने में तो और जगह जैसे घूमते हैं इस तरह हम लोग एक श्रद्धा के भाव से ही श्रद्धालु की तरह जाते हैं बहुत अच्छा लगता है घूमने में घूमते हैं और वह सब स्थान जो है धार्मिक स्थान घूमने वाला ही जगह है बहुत अच्छा लगता है घूमते हैं कभी पहाड़ पर चलिए पहाड़ पर घूमते हैं पहाड़ जैसे हम लोग अमरनाथ यात्रा चले गए क्योंकि यह सब पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि वहाँ वहाँ जो है अकेले या दो चार आदमी के साथ जाने पर ही बहूत मज़ा आता है अच्छा लगता है सुंदर है बहुत अच्छा अच्छा पहाड़ देखने को मिलता है और देखते हैं चढ़ते हैं उतरते हैं कभी कभी ऐसा होता है जो इतना बड़ा बड़ा पहाड़ सब रहता है तो उस पर चढ़ तो नहीं पाते हैं सिर्फ़ देखते ही है कि बहुत बड़ा पहाड़ है की छोटा पहाड़ है कोई जीवित पहाड़ रहता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है झरना पहाड़ों के बीच चढ़ जाते हैं झरना रहता है झरना में घूमते हैं उसका आनंद लेते हैं नहाते वहाते भी हैं दो चार लोग साथ में रहते हैं तो और अच्छा मज़ा आता है पहाड़ी स्थान पर झरना में नहाने पर घूमने पर देखने पर बहुत ही अच्छा लगता है आनंद आता है लगता है जो हाँ कहीं हम घूमने आए हैं और घूमते हैं बहुत मज़ेदार लगता है उसी तरह जब हम मंदिर पर जाते हैं नहा वहाँ लिए मंदिर पर गए तो मंदिर जो बड़ा बड़ा बड़ा मंदिर है वहाँ जाकर पटनायक महावीर मंदिर चले गए तो वहाँ देखते हैं ऐसे बहुत सारा श्रद्धालु लोग आते हैं काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं सेलिब्रिटी लोग आते हैं फाइव स्टार लोग सब आते हैं वहाँ घूमने के लिए देखने के लिए भगवान के दर्शन हो और दर्शन करने के लिए ही आते हैं बगल में स्टेशन है पाटलिपुत्र है और जितना मज़ा घूमने में ही आता है बहुत अच्छा लगता है है न बहूत दूर दूर से लोग आते हैं घूमते हैं देखते हैं टहलते हैं मंदिर समुंद्री चलिए समुंद्री स्थान पर जाने से समुंद्री स्थान में घूमने में यह होता है जो उसपे वहाँ जो है पानी का जब तूफान आता है बहुत ऊपर ऊपर जाता है हाइट पर जाता है फ़िर नीचे आता है बहूत लम्बा लम्बा दूरी तक जो है उस उसका पहाड़ समुद्र का पानी जिस समय तूफान आने वाला रहता है या समुद्र के धारा में तेज़ रफ्तार से रहता है तेज रफ़्तार से जैसे ही आता है उतना ही तेज़ रफ्तार से वापिस भी चला जाता है तो समुद्र रात में भी घूमने का एक मज़ा ही अलग है उसी तरह पहाड़ जाए ऐतिहासिक जाए मंदिर रिश्तेदारों के वहाँ बहुत ही मज़ेदार जगह रहता है घूमना चाहिए हम तो कहेंगे कि सब लोग को घूमना चाहिए जाना चाहिए घूमने अच्छे अच्छे लोग जगह सब रहते जगह पर जाए घूमें पहाड़ी क्षेत्र का अलग ही है और ऐतिहासिक धर्म पर भी जहाँ ऐतिहासिक धर्म बहुत है घूमना चाहिए सब अलग विचार जाए साथ जाए और अच्छे से मज़े ले एन्जॉय ले सब करे अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा लगता है शानदार जगह है